जोंनि गामियावथ' दासान्दि इस्कुला सरखारि इस्कुलाव मास्टारफोरा ओरैनो गथ'फोरखो गेलेगारोना होयोनो र' इनिफ्राय आरो फरायनायाव बारा थि नङानो इनिफ्राय जों इनिबो रिपर्ट मोनबाय थायो आरो मास्टाराबो बारा गोजाननि नङा खाथिनिनो गामि खाथिनिनो सानैबो इनिफ्राय फोरोंनायाव मोजां नोङा होनना बुङो आरो दा दा मोजां नोङा नालाय गामिनि मानसिफोरा आरो इसे माबानो तान मोनबाय दं आरो माने बुंनोबो हाया होननोबो हाया मास्टारखो होननोबो हाला सात्रफोराबो ओजाहा रोंला इदिनो जाबाय दं आरो दा आरो मा खालामनो रायजोफोराबो हमनो रोङाब्ला गेदेर गोलावआबो एख' बुङाब्ला इदिनो जालांसिगोन आरो फोरोंनायाबो बारा थिख नोङा होनना बुंबाय दङो आरो दा इनिफ्राय आरो दा मा खालामबावनो उफाय गैया जोंफोरा गथ' गथाय गैयाब्लाबो गामिनि गथ' गथायफोरानो मोजां जाथों सान्दोमोन आरो दा मोजां जानो हायो हाया दा न'खरनि मानसिफोरासो मिथिसिगोन आरो औराबायदि जाना दं दा ऐ गथ'फोराथ' दा आंनि मथे इदि नुदो आरो बे नाव नाव गथ'फ्रानो बिराद मोसानाय मुसुरनाय ओमफ्राय सल' खननाय फाल्टु खालामनाय इफोराव बिराद एक्सपार्ट जादो आरो इखोबा बिराद मोजां मोन्दो आरो दा बाराखोलाय मा होननो दा जोंनियाबो नावमान गथ'आनो बिराद मोसानाय जादो दानिफ्रायनो इनिफ्राय गामियावथ' मोसानाय मुसुरनाय सल' खननाय एबा दामनाय देनाय एक्सपार्ट जाना दं अदालगुरि गामियाव एखदम एक्सपार्ट जाना दं आरो इनिफ्राय सिख्लाफ्राबो गेदेर गेदेरब्लाबो फरिहोलांदो मोसाहोलांदो बान्थाफोरखोबो मोनगासिनो दं मोसानानै फाल्टुफोर खालामनानै मोनगासिनो दं आरो इनिफ्राय दा उन्दै उन्दैफ्राबो सोलोंगासिनो दं आरो गेदेर गेदेर सिख्लाफोराथ' मालाय नाम लाबाय दं प्राइजबो लाबाय दं नामखोबो लाबाय दं आरो इसोरो जेराव लिङो बेयावनो थाङो मिथिंफोराव इनिफ्राय थाङो नालाय जोंबो मोजां मोनो दे मोजांल' जाथो बर' हारिया इदिनो जौगानांगो गाननाय जोमनायाबो जोंनि बर'फ्रासो फ्रासो गाननाय जोमनायाबो सब बर'निनो गानो मोसानायाव मुसुरनायाव हौवाफ्राबो हिनजावफ्राबो इदिनो माबायो र' जों इखोनो मोजां मोनो सरखारि हस्पितालाव दा माबायदि जाना दं इखोबो जों मिथिया खिन्थु जोंनि दा माबाखोसो अ सिमलायावथ' माबायदि दा सरखारि हस्पिताला आं इफोरखो मिथियार' बर्तमान आं मोजाङाव फैदोना इनिफ्राय आं फरिनोबो मोनाखै नालाय आं इस्कुलनि न'खोनो गाफेरनो मोनाखै दा मा होनगोन उफाय गैया आगोलो बिमा बिफानि न'आवबो जानोबो गैयामोन नालाय इस्कुलाव थांनो होदोमोनब्लाबो थांनो रोङासै दा बुरिलायबाय आङो साति सुत्तुर बोसोर जालांबाय दा आं जेबोखोनो रोङा ओरैनो आंनिया संनाय खावनाय जानाय माइ सौनाय माइरं फुनाय माइ गायनाय फुनाय एबा अबेबा बाथौ आरजफोराव थाङो मिथिङाव थाङो मिथिंफोरखो बिसि गिदिर गिदिर खोनासंनो मोनब्ला मोजां मोनो आरो आं रोङाब्लाबो माने इदिनो सल' खननायफोरखो मोसानायफोरखो मोजां मोनसोगारो र' आं ओरैबायदिहाय आं निजे रोङाब्लाबो गोसोजो मोजां मोनो आरो इदि जायो दा मा जाबावगोन बुंनोबो रोंला बिखिनायनो र' आंनियाबो बुरिबायबो नालाय जेबो गैला इदिनो जाबाय